हेल' औ बे आब' थिनालि नि दखानदार मोन नामा रा दख'ना दखान मोन नामा उम है बेवाइ लायनायनि हाबानि दख'ना नांगौमोन लै मा मा दख'ना दं दा हाबायाव गानथाव थाव हिन्जाव गोदान गानथाव थाव एसे बेवायनो समायनाय फोर दख'नाफोर माबाफोर दङ नामा गोदानफोर

आग'र गुबै ओं ओं उम दामफ्रालाय दामफ्रालाय बिसिबां बिसिबां माबाफोर डिस्काउन्ट टिस्काउन्टफोर गैया एसे खमायनो थमायनो डिस्काउन्टफोर गैया एसे उम उम बिदिनो गांथाम गांब्रै लाबोगोन नालाय दा दखान आवनो दं दा दखान आवनो दं औ दे होनबा दसे थानानै थांगासिनो दं एसे नायनानै लाबोनोसै बिदि उम एसे एसे खमाय नानै हरदो एसे मोजांफोर नायनानै उम हिन्जाव गोदान जों समायथाव थावनो बिदि र' थांगासिनो दं होमबालाय दसे थाथ' एसे समाय थावथावखौ लाबोनोसै जोंबो बेवाइजों समाय थावथावनो नायनानै

उम दे फ'साइथावथाव मोनबा लाबोनानै फैसै एसे बिदि डिस्काउन्टफोर लाला बायदो औ औ उम दे उम उम दे दे होनबालाय थांगासिनो दं दे उम